लिरनायखौ आं दाबो आंनि हबि बा केरियार महरै मोगथां महर होनो हाथ'वाखै मानोना आं दासो लिरनो सोलोंगासिनो दं आरो बे सोलोंनायनि गेजेरजोंनो आं सानसे आंनि केरियार महरै मोगथाङाव लाबोनो नाजागोन आं ओरैनो लिरनायनिथ' बेबायदि थिखानाय सम गैया आङो सम मोनब्लानो दसे सम मोनब्लानो आङो लिरो आरो जेखि जाया समावनो आं गोसोखांनानै लिरो जायखि जाया आंनि बे लिरनायनि गोजोन जायगा दं होनोब्ला आंहा थि जायगा गैया मानोना आङो माब्लाबा आंनि रुमाव माब्लाबा दंफां सिङाव माब्लाबा दुब्लि बारिनि फख्रि सेराव बा निजोम जायगाफोराव जिरायनानै आं लिरो मानोना जिउआव मोनसे थि थिखानाय सम नांलाया नों गावनि लिरथिखौ लिरनो थाखाय जेखि जाया समावनो बा जेखि जाया जायगायावनो लिरनानै आबुं खालामनो हायो बेनिखायनो नोंबो लोगो बे लिरनायखौ गारनो नाङा सम मोनब्लानो सम दिहुन्नानै लिरनो नांगौ लिरनायानो जोंनि मोनसे मोजां हुदा लिरनायनि गेजेरजोंसो जोङो गावनि गोसो सिङाव थानाय बायदिसिना मोनदांथिफोरखौ जोङो लाबोनो हायो बा मोननो हायो लिरनायनि गेजेरजोंनो जोङो गाव गावनि गोसो सिङाव थानाय माखासे ओंखारबोनो हायै रावफोरखौबो जोङो सोदोब महर होनो हायो बेनिखायनो जोङो लिरनाय हुदाखौ गारनो नाङा सम मोनोब्लानो जोङो जेखि जाया समावनो जेखि जाया जायगायावनो जोङो लिरनो हायो बेनिखायनो जोङो सम मोनब्लानो लिरनाय हुदाखौ लानो नांगौ अब्लासो जों जोंनि गोसो सिङाव थानाय माखासे सानस्रिफोरखौ जोङो खन्थाइ महराव सुजुनो हायो बेनिखायनो लिरनाय हुदाखौ जेब्लायबो लानो नांगौ आंबो आंनि लिरनाय हुदाखौ बेबायदिनो सम मोनोब्लानो लालांबाय थागोन अब्लासो आंबो सानसे आंनि ह'बि महरै मोगथाङाव महर होनो हागोन बेनिखायनो नोंबो लिरनाय हुदाखौ गारनो नाङा सम मोनोब्लानो लिर आरो गोसो सिङाव थानाय माखासे सानस्रिफोरखौ नोंनि महर होनो नाजा आंबो बेबायदि लिरनानै जोबोद मोजां मोनो बेनिखायनो जेखि जाया समावनो आङो आंनि लिरनायखौ जेब्लायबो जुरियो नोंबो सम मोनोब्लानो जेखि जाया समावनो नोंनि लिरनायखौ जेब्लायबो लिरलांबाय थानो नाजा